जी ॿुधायो जी ॿुधायो मां वाटर सर्विस डिपार्टमेंट मां ॻाल्हाए रहियो आहियां त ठीकु आहे मैडम तव्हां जेको चओ पिया मां हिते हिन ॻाल्हि खे लिखी रहियो आहियां तव्हांजी कंप्लेट तव्हांजी शिकाइति दर्ज़ु करे रहियो आहियां छा मां ॼाणे सघां थो कि हीअं तव्हांजो पाणीअ जो कनेक्शन कंहिंजे नाले सां आहे ऐं तव्हां इहो कॾहिं वरितो हो ॿ साल थिया आहिनि छा कॾहिं हिनखां पहिरीं बी तव्हांजी काई तकलीफ़ रही आहे पाणीअ जे कनेक्शन खे वठी करे घणा कनेक्शन आहिनि तव्हांखे ठीकु आहे असां तव्हांजी जेका शिकाइत आहे हुनखे दर्ज़ु करण लाइ तव्हांखां कुझु मदद घुरंदासीं सभिनि खां पहिरीं त छा तव्हां हिनखां पहिरीं पंहिंजी शिकाइति दर्ज़ु कराई आहे असां इन इन फ़ोन खां पहिरीं ठीकु आहे ठीकु आहे छा तव्हां असांखे उहो नम्बर शिकाइत नम्बर दर्जु कराईंदा ॿीहर ॿुधायो चार पंज सत पंज ॿ ठीकु आहे असां तव्हांजो इहो नम्बर वरी हिते चेक करियूं था असां तव्हांखे ॾिसी ॿुधायूं था छा तव्हांजी तकलीफ़ु जाइज़ु आहे तेसिताईं मूंखे इहो ॿुधाईंदव कि इन विच में को माण्हू तव्हां वटि आहियो हुजे इन ॻाल्हि जी तफ़तीश करण लाइ ठीकु आहे मां ॾिसी सघां पियो त इहो नम्बर असां वटि बिल्कुलु दर्ज़ु आहे तव्हांजे नाले सा जल्दी तव्हां वटि असांजो को नुमाईंदो पहुचंदो ऐं हिन जी तरजीफ़ करे ऐं हिन तव्हांजी तकलीफ़ जो समाधान कंदो तेसितांई त हा हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त जेको मैसेज असांजी तरफ़ा तव्हां वटि वञे तव्हां हुनजो नम्बर वरी दर्ज़ु कराईंदा ऐं उन नम्बर खे पाण वटि सम्भाले रखंदा त जे कॾहिं ॿीहर का तकलीफ़ अचे थी त उनते असां उन नम्बर खे रेफरेंस जे तौरु खणंदासी थिए महिरबानी